ثقافتی روایتیں بہت ہی ضروری ہوتی ہیں ہر خاندان کی اپنی ثقافتی روایتیں ہوتی ہیں جو کہ نوجوان نسلیں زندہ رکھتی ہیں نوجوان نسلوں کا مقصد ہوتا ہے کہ اپنی ثقافتی روایتیں زندہ رکھیں اور آنے والے وقت میں ان چیزوں کو بہت اچھے سے یوز میں لائیں پر جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ آج کل نوجوان نسلیں جب سے موبائل فون آ گیے ہیں اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے ثقافتی روایتوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں ثقافتی روایتوں کے ساتھ رہنا ایک بہت بڑا چیلنج ہو گیا ہے کیوںکہ بچے نئی چیزیں سیکھتے ہیں اور جو ہے پرانی چیزیں جو اپنی ثقافتی روایتوں ہیں ان کو نہیں دیکھتے ہیں سوشل میڈیا میں اپنا وقت دیتے ہیں اور وقت ضائع کرتے ہیں ثقافتی روایتوں سے بہت سی چیزیں اچھی ہوتی تھیں اور ان سے لوگ سیکھتے تھے اور طور طریقے مینٹین رہتے تھے لیکن اب آنے والے وقت میں ثقافتی روایتیں چھوٹ رہی ہیں اور لوگ اپنے مرضی سے چلنا چاہ رہے ہیں جو کہ آنے والی نسلوں کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے